हँ हँ हम मधबन हँ हेलो हँ ई फोन कहाँ लागल कहाँ लागल हइ कहली कि हम मधुबनी जिलासँ बोलि रहल छी

कहली कि अहाँ कोन कोन खाना बनबै छी अच्छा

अच्छा

आओर मतलब तरुआ वरुआ मतलब तऽ अहाँपर अभी सबसँ बेसी कोन चीज कोन चीज खाना खाएल जाइ छै अच्छा तऽ मतलब दिनमे चावल लोक कब जादातर कब कोन समय खाइ छै चावल बेसी लोक कोन समयमे लोक चावल बेसी खाइ छै आओर रोटी हँ चलू मांस मछली मतलब अहाँसब खाइ छिए की नहि अच्छा तऽ मांस मछली अहाँसब नहि खाइ छिए अच्छा ठीक आओर सब अच्छा बनै छै कि नहि अच्छा चॉप उप सब अच्छा सब्जीमे हँ आओर सब सब्जीमे कोन चीज कोन खाना बेसी चलै छै सब्जीमे आओर सब्जी हँ आओर कहली सब्जी कोना बनबै छी कोना बनबै छी सब्जी फिर मतलब कोना कोना बनबै छी कनिटा बताएब ने

हँ ठीक हइ तऽ हम बादमे फोन करम कि ठीक हम फेर बादमे फोन करिके पूछब ईसब खानाके बारेमे ठीक ठीक ठीक